योगु हिकु ज़रूरी तरीक़े सां तमामु नन्ढो साईंस सां जुड़ियलु आधियात्मिक तरीक़ो आहे जंहिं सां मनु ऐं शरीर जे विच में तालु मेलु ठाहियो वेंदो आहे हीउ सुठी ज़िंदगी जीअण जी कला ऐं साईंस आहे योगु संस्कृत जे अखर युज मां खंंयो वियो आहे जंहिं जो मतिलबु आहे ॻंढणु या गॾु थियणु योगु न रुॻो असां जे शरीर जी नसुनि खे सुठी कसरत ॾींदो आहे गॾु में असां जे दिमाग़ खे शांत रखण में बि मदद कंदो आहे योगु चिंताउनि खे परे कंदो आहे निंड सुठी आणींदो आहे ऐं भुख में पिणु वाधारो कंदो आहे योगु शरीरु ऐं मन खे हिकु हंधु आणींदो आहे योगु चिंता खे परे करे सुठियुनि आदतुनि में वाधारो करे थो तमामु बीमारियुनि खे ठीकु करे थो योग सां न रुॻो माण्हूअ जी चिंता दूरु थिए थी गॾु में मनु ऐं दिमाग़ खे बि शांती मिले थी योगु ॾाढो फ़ाइदे वारो आहे योगु असां जे दिमाग़ु मन खे ताक़त सां गॾु असांजी आत्मा खे बि शुध्द करे थो अॼु ॾाढा माण्हू मोटे शरीर खां परेशान आहिनि योगु ई उन्हनि खे फ़ाइदो पहुचाए थो योग सां दमा दिलि जी बीमारी शरीर जे विच में अकड़ ऐं तमामु बीमारियुनि खां छुटकारो मिले थो योगु ई अहिड़ो वसीलो आहे जो हिन शरीर खे चुस्तु ठाहे थो इन करे हर हिकु मण्हूअ खे योगु करणु घुरिजे